صبح بخیر یہ لیپٹاپ سروس سینٹر کے عبد الحفیظ ہیں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں یقیناً اقبال میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ کو اپنے لیپٹاپ میں پریشانی ہو رہی ہے کیا آپ مجھے اپنے ایسر لیپٹاپ کا ماڈل نمبر فراہم کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کی فیچرس کا اندازہ بہتر اندازہ لگا سکوں شکریہ اقبال آئیے اس مسئلے کو حل کرنے پر کام کریں سب سے پہلے میں ایک بنیادی ٹربل شوٹنگ مرحلہ انجام دینے کی تجویز کروں گا کیا آپ نے یہ دیکھنے کے لیے اپنے لیپٹاپ کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا اس سے عارضی طور پر پھانسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس صورت میں عمل درآمد کا مسئلہ مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے سافٹویئر کے تنازعات ناکافی میموری یا ہارڈویئر کے ممکنہ مسائل عمل کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیپٹاپ کو مکمل جانچ کے لیے لے آئیں ہماری تشخیصی سروس کی فیمس کی فیس عام طور پر تین سو روپئے ہے جس میں آپ کے لیے لیپٹاپ کے ہارڈویئر اور سوفٹویئر کے اجزاء کا تفصیلی جائزہ شامل ہے تاکہ زیر التوا مسئلے کی بنیادی وجہ کی نشاندہی کی جا سکے کیا جا سکتا ہے مسئلے کی نشاندہی کرنے کے بعد ہم آپ کو مرمت کی لاگت کا تخمینہ فراہم کریں گے یہ تخمینہ مسئلے کی نوعیت اور مطلوبہ حل پر مبنی ہوگا بہت خوب آپ اپنے لیپٹاپ کو ہمارے کام کے اوقات کے دوران کسی بھی وقت ہماری سروس سینٹر پر لا سکتے ہیں ہم تشخیصی عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مرمت کے لیے ضروری معلومات اور اختیارات فراہم کر سکیں آپ کا استقبال ہے اقبال ہم آپ کے لیپٹاپ کے اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے اور اسے اس کی بہترین کارکردگی پر واپس لانے کو یقینی بنائیں گے اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو بلاجھجھک پوچھیں جب آپ اسے چھوڑ دیں ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اس کے منتظر اقبال آپ کا دن بہت اچھا گزرے